आसामनि सुबुंफोरा गावसिनि हारिमुआरि मोनबोनाय सम्फथिखौ फालियो जेरै जोंनि बोथोरजों लोगोसे फुजाफोर फैयो मेला बायदिफोर खुंनानै बयबो जोंनि हारिमुआरि जोंनि जे सम्फथि बेखौ मोजाङैनो फालियो बेयाव बयबो गाजा गोमजायैनो जेरै मेला खुङो बे मेलायाव बायदिसिना गेलेग्रा खेला गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदि रोखोमफोरखौ बेयाव गोरोबलायनानै बयजोंबो लालाय फानलाय जालाय लोंलाय बे मेलाखौ बेफोरबादियैनो फालिनायखौ नुबोगासिनो दं बेबायदिनो हारिमुआव जे सोलिबाय थानाय जोंनि सम्फथि बेखौ गावसोरनि हारिमुआरि नेमखान्थिजों आवगायबोगासिनो दङ बुंनो थाङोब्ला जे फालिनांगौ बेखौ थि समावनो फालियो आरो बेबायदि जोंनि हारिमुआरि सम्फथिफोरनि जों लोब्बा लाखिनानै